जॾहिं भारत देश जे कुझु ग्रामीण खेत्र में डांस जो अहिड़ी अहमियत न ॾिनी वेंदी आहे अॼु बि भारत जे कुझु घरनि में छोकिरा ऐं छोकिरियूं खे ॾांस करण जी रोकटोक थींदी आहे ऐं जो छोकिरा ऐं छोकिरी डांस जे लाइ प्रेरित हूंदा आहिनि हुननि खे देश में संमान ई न मिलंदो आहे छो की कुझु खेत्र में डांस के मञियो ई न वेंदो आहे डांस खे हिकु आर्ट न मञियो वेंदो आहे ऐं जेको डांस कंदो आहे हुननि खे असंमानित नज़र खां ॾिसियो वेंदो आहे ऐं जेका डांस में अॻिते वधण जी कोशिश कंदा आहिनि हुननि खे जाम तकलीफ़ु सहिणी पवंदी आहे जीअं ट्रेनिंग सेंटर ग्रामीण खेत्र में त आहिनि ई कन कान्ह हुननि खे घर सां दूरि वञी करे डांस जो अभ्यास करणो पवंदो आहे जे जंहिं में हुननि खे ॾाढी तकलीफ़ु थींदी आहे ऐं जाम पैसा बि लॻी वेंदा आहिनि अहिड़ियूं कई चुनौतियुनि जो सामनो हुननि खे करणो पवंदो आहे